گرمی کے موسم میں لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کیوں کیونکہ گرمی ہر لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے اسی لیے گرمی کا موسم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم اچھے نہیں ہیں کیونکہ بات تو صحیح ہے گرمی کا موسم اچھے نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرمی کے موسم اچھے ہیں اس لیے کہ میں کہیں بھی گاچھی وغیرہ میں سو جاتا ہوں اسی لیے وہ لوگ گرمی کے موسم کو اچھے کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو برسات کے موسم کو اچھے کہتے ہیں اس لیے برسات کے موسم کو اچھے کہتے ہیں کیونکہ جو ہے بارش کا جو فوارہ برستا رہتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو بارش کے پانی میں جا کر کے نہاتے ہیں اسی لیے کچھ لوگ برسات کے موسم کو اچھے کہتے ہیں لیکن ٹھنڈ کا موسم بھی بہت ہی اچھا ہے اللہ نے جو یہ تین موسم بنایا ہے کچھ نہ کچھ مقصد رکھا ہے اس کے اندر میں اس لیے مقصد رکھا ہے کہ جب وہ گرمی گرمی گرمی نہیں آئے گا تو بہت سارے ایسے پھل ہوتے ہیں جو گرمی کے ہی موسم میں وہ انکریز کرتے ہیں گروتھ ہوتا ہے ان کے اندر میں لیکن بہت سارے ایسے جو ہے پھل ہوتے ہیں جو ٹھنڈی کے موسم میں وہ پکھڑ جاتے ہیں مطلب وہ گڑ جاتے ہیں اسی لیے اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے ٹھنڈی کے موسم کو اچھے موسم نہیں کہتے ہیں لیکن میں میں مانتا ہوں کہ سارے موسم اچھے ہیں ٹھنڈی کے موسم بھی اچھے ہیں گرمی کے موسم بھی بھی اچھے ہیں اور برسات کے بھی موسم اچھے ہیں